ओ बाय कशें आसा गो घट केन्ना येयले तर आं खंय भोंवता तर बीच गो शिरदोना चला मुगो हय एक मात थंय गर्दी चड मिरामार आसा मिरामार वचा मुगो फेमस गोंयचो बीच हय मागीर तुमी दोनापावलाय रावन थंय थंयच्यानूय मेळटा बीच थंय मातशी कमी गर्दी बी आसता थंय गेल्यार बरें बरें